आमचे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स किंवां भाजयो फळां जीं आसा तीं मार्केटान मेळपाक खूब मुश्कील जाल्लीं आसा आनी मेळटा सुद्दां जाल्यार सामकी ओरिजीनल गांवटी मेळटा जाल्यार सुद्दां जाल्यार तेंची तेंचे भाव खूब खूब किंमती आसता आनी एक्सपेन्सीव आसता हें फ्रुट्स एंड वेजीटेबल्स बिकॉज तेंचे आतां डिमांड सामकें खूब वाडलेलें आसता पयलीं हेचो उपेग लोकांक कळनासलें न्ही आनी आतां जें डिमांड जो आसा कल्टिवेट करपाक तें आतां आयज काल कोण करपाक सोदना बिकॉज हें भाजयो फळां बिलां रोवपाचें हें प्रोफेशनूच सामकें चेंज जाल्लें आसा बिकॉज आयच्या जनरेशनान हें कोण करपाक सोदना आनी किंवां आयज आयचें जनरेशन आहा ती कल्टिवेशनाच्या बाबतीन कांय करपाक सोदना की ती फूल प्रोफेशन चेंज जाल्लें आसा भुरगीं फुडें शिकता मुकार किंवां दुसरें किदें शिकता दुसरें किदें करपाक सोदता सो हितून हेंचें पोपुलेशन किंवां हे बाबतीन जे कोण भाजयो आनी कितें रोंवपा खातीर खूब कमी जाल्लें आसा आतां आनी हें आमकां सपोजींग मार्केटान ओरिजिनल भुरग्यां खातीर जाणट्यां खातीर किंवां आमच्या खातीर हेल्था खातीर सपोजींग ओरिजनल भाजी फळां सपोजींग सोदपाक वयता जाल्यार खूब मेळना ही सामकी आतां आयज कालची भाजी भाजयो बिजयो मेळटा त्यो कॅमिकल बेज्ड आसता ती इंजेक्शन मारून वाडयल्लीं आसता किंवां पिकयल्लीं आसता कॅमिकलांनी दवरून पिकयल्लीं आसता की आमच्या हेल्था खातीर आनी खूब पिरा लांब पिराये खातीर खूब माल आनी हय आनी ही आतां आयज आयज काल हीं कोण फळां बी कोण रोवपाक सोदना आनी हय येंच हांव सांगपाक सोदतां